आमी हांगा मुर्गांव हेजोसून उलयता म्हणजे थंय अशे घरानसून आमी आतां नीव येयल्या हय फ्लेटान रावोंक आं आमचे हांगा ती सायडीन रावता तें न्हू कार्बेज इतले भरून दवरता तुमी मात्शें पळयात न्हू तें ना ना वास पडटा शी ना ना वास पडटा तो सारको तें मात्शें ती गाडी आतां ती आमकां ख आमची आमची व्हरना न्हू तो आमी तशें तशें दवरता घाण पडला तें कचऱ्याची हय म्हटल्या थंय बोर्ड बी किदें मारुना बोर्ड बी बी किद्या मारूं ना पण वास वास मारता वास मारता सगल्या सो मॅडम आमी आमी आमचे आं ना ना पूण ती येवन येवन व्हरां न्हू मात्शें तें सांगा न्हू पंचायतीक पूण आमकां मेळत ना ती गाडी हय आमी म्हटल्या म्हटल्या तूं खंय कचरो हरोंग जाय न्हू स सगळो लोक हाडून आमच्या घरा कडेन हाडून हाडून उडयता व्हळान उडयता व्हळान व्हळ आमचो सायडीक पळय घर बांदलो थंय सगळो हाडून व्हळान व्हळान उडयता

हय हय तुमी मात्शें एक्शन घेया न्हू मात्शें ती तें सोगलें

हांगा हांगा मुर्गांव गांव मुर्गांव गांव

हय तुमी मात्शी पळयात तुमी पळयात न्हू आमकां कोण आयकतात आं आं बरें बरोवपाचें आं बरें बरें बरें मॅडम हां आं मात्शें घेयात एक्शन आं आं बरें